हेल' औ मेदाम क'क्राझाराव मा होनदों दासान्दि मोजांथ' जाथ'याखै उदै सानाया बांद्राय जागासिनो आंना औ मेदाम थांफिननो सानदों औ आं गाबोनफोर थांनो सानदोंमोन नोंथांआ नोंथांआ बिजिमोन नामा मरनिंआव औ आमफ्राय उदै सानाया बांद्राय जादों बेनि थाखाय मा खालामबा मोजां जागोन

औ जागोन दे औ औ कल खालामगोन

औ जागोन दे आमफ्रय दा दङ एरैनो जिरायनानै उनदुगासिनो दङ

औ जागोन दे औ औ बेनिफ्राय मा मा खौ बासिनांगोन जानाया औ औ दे होनबालाय मोजां औ औ दे होनबालाय ना औ गाबोन थांनोसै दे मेदाम